हैलो में तुसें लोकेंई सनाना चाह्न्नां कि मेरा जेह्का सारा हा फेवरिट जेह्की में जित्थै स्मिमिंग कीती जित्थै तारियां मारियां इ'यां गै बड़ियें जगहें तारियां मारियां लेक च बी मारियां रिवर च बी मारियां जेह्का जादा मेरा जेह्का ऐक्सपिरियंस ऐ ओह् में अपनी सूरजपुत्री तवी च मारियां बचपन शा जदूं निक्के निक्के होंदे हे बड़े चार पंज छे दोस्त किट्ठे होने ते स्कूल औना ते सामनै तवी डबर ही लजिसदा नांऽ ऐ कालिया जाना असें ते कपड़े शपड़े खोह्ली पेई जाना डबरी च डबरी च जाना ते तारियां तूरियां मारनियां ते बचपन शा मेरा जेह्का जादा ऐक्सपिरियंस हा ते में जेह्की जादा जित्थै में जादा तारियां मारियां जित्थै जादा तारियां मारियां ओह् में तवी में मारियां अस बड़े दोस्त जंदे हे असें त्रीए चौथै दिन जाना जि'यां गै स्कूला औना स्कूला दा औंदे गै केह् करदे असें सिद्धा पैह्लै घर आए सिद्धा तवी र जाना तवी र जाई न्हाना श्हाना तारियां तूरियां मारनियां इ'यां बड़ियें बड़ियें जगहें गेदे रिवर च बी तारियां मारियां लेक च बी मारियां जादा जेह्की साढ़ी फेवरिट साढ़ी जेह्की ओह् तोह् गै ऐ तवी च असें गुम तारियां मारनियां इक दूए कन्नै शर्तां लानियां रुआरें पारें अग्गें पिच्छें पैह्लै कोह्का जंदा जेह्का मेरा जादा ऐक्सपिरियंस ऐ ओह् तवी दा ऐ ते तवी मैं जादा गै तारियां मारियां इन्ना हारा जेह्का मेरा ऐक्सपिरियंस ऐ